अऽ हमरा खाना बनाबऽमे हमरा सभके माँ सहयोग देलखिन माँ सिखेलखिन जे हँ हमरा बड्ड सौख छलै खाना बनाबऽके बच्चेसँ तऽ बच्चेसँ खाना हमसभ बनेनौ माँ सिखेलक जे एना भात बनै छै एना रोटी बनै छै एना सब्जी बनै छै एना एना कऽ कऽ एनाकऽ भाजी बनै छै सभ रङ्गके खाना बनेनहुँ सभ चीजके भुजिया बनेनहुँ सब्जी बनेनहुँ तरुआ बनेनहुँ सभ माँ सिखेलखिन जे एना भात अदहन पहिने उधिया जाइ छै तहन चावल लगै छै तऽ चावल सिध जाइ छै तहन पसबै छियै रोटीके आटा सानिकऽ नीकसँ तहन रोटी बनबै छियै भुजिया बनबै छी तऽ भुजियामे काटिकऽ आलूके धो कऽ सहन भुजिया बनेनहुँ सब्जी बनेनहुँ तबके सिध गेल तहन उतारनौ सभ रङ्गके माँ खाना सिखेलनि चाची सिखेलनि खाना बनाबऽके खाना बनेनहुँ ओरियाकऽ सभ सीख देलक सभ परिवार मिलकऽ बैसिकऽ ओरियाकऽ खेनौ एक ठमन खाना बैसकऽ बना बनेनहुँ सिखेबो केलनि बैसिकऽ फेर सभ चीजकऽ धऽ कऽ तहन फेर सभ गोटा साथमे एकरङ्ग एक ठमन बैसिकऽ सभगोटा खाना खेनहुँ दिन राति खाना बनेनहुँ बड़ सौख छलै खाना बनाबऽके माछो बनाबऽ सिखनहुँ माँसँ माछ बनेनहुँ मीट बनेनहुँ चिकनो बनाबऽ लए सीख गेल छी चिकनो बनबै छी सभ खाना आबि गेल अइ बनाबऽ सभ रङ्गके बनबै छी खाना जे जे कहियो मटर पनीर बनेनहुँ कहियो तरुवा तरनौ सभ दिन सभ रङ्गके खाना बनेनहुँ कहियो रोटी बनेनहुँ कहियो रोटी सब्जी बनेनहुँ कहियो पुरिये बना लेनहुँ कहियो सेबइ बनेनहुँ कहियो नहि भेल तऽ चावलके खीर बना लेनहुँ कहियो भेल नहि भेल तऽ अथी बनेनहुँ पनीरके सब्जी बनेनहुँ कहियो सेबइके खीर बना लेनहुँ कहियो चावलके खीर बनेनहुँ कहियो नहि भेल तऽ मटर पनीर बनेनहुँ आलू कोबीके बनेनहुँ रङ्ग बिरङ्गके जे सब्जी बनै छै सभ सब्जी बनेनहुँ माँसँ सभ सीख लेने छी सीख कऽ एनहुँ सभ खाना बनेनहुँ सभ परिवारमे बैसिकऽ खाइ खाइ छी सभगोटा एक मे साथ रङ्गमे बैसिकऽ सभगोटा एक साथ बैसिकऽ खाना खेनहुँ